سہارنپور ضلع میں کئی اہم صنعتیں اور معاشی ڈرائیور موجود ہیں جو مقامی معیشت کو سہارا دیتے ہیں ان میں زراعت مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر شامل ہے سہارنپور ضلع کے معیشت میں زراعت کا بڑا کردار ہے یہاں کی اہم زرعی پیداوار میں شامل ہے گنا کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور اس سے چینی کی صنعت کو فروغ ملتا ہے گندم کے کاشت بھی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے چاول کی کاشت بھی اہم ہے مختلف پھل اور سبزیاں بھی یہاں کی کاشت کی جاتی ہے سہارنپور میں مختلف مینوفیکچرنگ یونٹس موجود ہے چینی کی کئی میلیں یہاں موجود ہیں جو گنا کی پیداوار پر مبنی ہے سہارنپور کی لکڑی کی صنعت مشہور ہے یہاں فرنیچر ہینڈ کرافٹ اور لکڑی کے دیگر مصنوعات تیار کیے جاتے ہیں کاغذ کی فیکٹریاں بھی یہاں موجود ہیں تعلیمی ادارے اور ہسپتال مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مختلف بینک اور مالیاتی ادارے بھی یہاں خدمات فراہم کرتے ہیں سہارنپور میں کئی فیکٹریاں اور کمپنیاں موجود ہیں جن میں شامل ہیں چینی ملیں جیسے کہ ایتا شوگر مل گنگا شوگر مل مختلف لکڑی کی مصنوعات بنانے والی فیکٹریاں جیسا کہ فرنیچر بنانے والی فیکٹریاں کاغذ کی فیکٹریاں جیسا کہ کھرکھودا پیپر مل اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو مقامی تجارتی انجمنوں چیمبر آف چارمس یا ضلع انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو مخصوص فیکٹریوں اور کمپنیوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں